जी नमस्ते जी हमारे यहाँ इंगेजमेंट का फंक्शन है हाँ तो हमें जैसे कि फेशियल कराना है और हेयर कट करवाना है और जैसे जो भी मेकअप होता है दुल्हन सजाते हैं वैसे करवाना है ठीक है और वैसे तो नॉर्मल ही चाहिए क्योंकि मगर इंगेजमेंट है तो ज़्यादा वह नहीं नॉर्मल जैसे आप आपको तो पता होगा ना हम लोग कौनसा जैसे कौनसा वाला करेंगे तो बेटर शो करेगा चेहरे पर वैसे हमको तो उतना जैसे उसमें

हाँ तो मतलब कि जैसे दुल्हन को रेडी करते हैं ना वैसे ही रेडी करना है

और उससे का जैसे क्या कहते हैं मैचिंग वगैरह जो भी ड्रेस रहेगा उस वहाँ आपके हिसाब से तो मिल जाएगी ना बिल्कुल बिल्कुल तो शायद बता दीजिए जी चार्ज कितना लगेगा हमें हाँ तो जो जो आप एच डी वाला बोल रहे हो तो वहीं वह एच डी वाला बोल रहे हैं वहीं कन्फर्म कर दूँ क्योंकि आपने यह भी बोला है कि वह गर्मी हो जाएगा तो कोई मतलब कि क्या पसीने उसीने से होने से कोई खराब नहीं होगा आपके यहाँ लहंगा भी एविलेबल है पहले आप कलर बता दीजिए तो फ़िर हम आपको बता रहे हैं वैसे कौन कौनस जी बिल्कुल बिल्कुल हम कलर बता दे रहे हैं जैसे स्काइ ब्लू हुआ या फ़िर डार्क पिंक हुआ या फ़िर रेड इन तीनों में कोई कलर मिल जाए तो बता दीजिए जी आना तो है ही मतलब दिन आए तो फ़िर जिसे आपने फेसियल वगैरह तो होगा नहीं आना तो है हीं जैसे कह रहे हैं इन तीनों में से कोई जी जी बिल्कुल और देखिए हेयर भी कट करवाना है तो उसे यू कट करवाना है तो फेसियर है हेयर कट है और आईब्रो थ्रेडिंग भी करवानी है जी जी